जाबाय आं ओंखामखौ जानो मोजां मोनो ओंखामा मानसि आरो जों गासैनिबो देहानि थाखाय मोजां ओंखाम नङाब्ला मानसिफोरा देहाखौ मोजां मोना मानोना ओंखामा मानसिनि देहानि थाखाय मोजां जानाय जाग्रा मुवा ओंखाम गैयाब्ला मानसिनि देहाया मेसिनफोर बायदि मोजांहै खामानि मावनो हाया बेनिखायनो ओंखामजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन जाग्रामुवाफोरखौबो नांदेरगौ जायो जेरै फिथाइ सामथाय दै ना बेदर दावदै बेबायदिखौबो नांगौ जायो बेफोरखौ जायोब्ला मानसिनि देहाया गोग्गो जायो आरो मानसिनि देहाया बारायलांबाय थायो बेफोरबायदि मुवा जाग्रा बेसादखौ मोनाब्ला मानसिनि देहाया रानलाङो जेरै मेसिनफोरखौ जों सालायोब्ला बेहा गोबां नांगौ जायो जेरै जों थावखौ बाहायनो हायाब्ला मेसिना सोलिया थिक बेबायदिनो मानसिहा जाग्रा मुवा ओंखाम दै ना बेदर दंफांनि फिथाइ सामथाय बेफोरखो मोनजायाब्ला मानसिनि देहाया गोग्गो जानो हाया बेखायनो बे जाग्रा गासै मुवा बेसादफोरखौ जाग्रा आहारखौ मानसिनि देहानि थाखाय नांथारगौ जायो मानोना बे जाग्रा मुवा आहारआनो मानसिनि गोग्गो जाग्रा फिथाइ बे फिथाइखौ मोनजायाब्ला मानसिनि देहाया अरायबो दावगानायाव खामानि मावनायाव लिरनायाव फरायनायाव गोबां खहा खालामो खायसे खायसे सुबुंफोरा जाग्रा आहार गैयाब्लाबो बिसोरो रसा नांनानै खामानि मावो अब्लाबो बिसोरो मेसिनबायदि खामानि मावनो हाया जाय सुबुङा गावनि जाग्रा मुवाखौ जानानै मोजांहै गोग्गो खालामनो हायो बिसोरो मेसिन बायदि खामानिखौ मावनो हायो जेरै मानसियानो मेसिन मानसियानो मेसिनफोरखौ सालायो थिक बेबायदिनो जाग्रा फिथाइफोरखौ मानसिनि देहायाव नांगौ जायो बे जाग्रा आहारफोरखौ मानसिनि देहायाव बा मानसिया मोनाब्ला गोबां खहा जानोबो हागौ जेरे माब्लाबा माब्लाबा मानसिफोरा गावनि नांगौ मुवाफोरखौ मोनजायाब्ला देहाया गोबां खहायाव जायो बेफोरबायदि मानसिया गोग्गो जानो हाया खायसे खायसे मानसिफ्रा जाग्रा आहारनि बादैब्लाबो दंफांनि फिथाइ सामथाय बेफोरखौ नांगौ जायो बेफोरो जाबाय देहानि थाखाय गोग्गो बेफोर दंफांनि फिथाइफोरा खायसे खायसे सुबुंफोरनो मानसिफोरनो जाग्रा आहाराव मोनफायाब्ला बे मानसिफोरा देहाया गोग्गो जानो हाया बेखायनो खायसे खायसे सुबुंफोरनो दंफांनि फिथाइफोराबो गोबां गोनां खामानियाव जानानै फैयो जोंनि जाग्रा आहारा ओंखामल' नङा ओंखामनि बादैबाबो मानसिफोरनो दै दैजों लोगोसे ना बेदर आरो बिनि बादै गाइखेर माखन बेबायदिखौबो बाहायनो गोनां जायो खायसे खायसे मानसिफोरा जायफोरानिकि गाइखेर लोंबाय थायो बे गाइखेर लोंबाय थानायफोरा हा सानफ्रोमबो जुदि गावनि टाइमाव मोनलोङाबा मोनजायाबा बे मानसिया गावनि देहाखौ मोजां मोना गोग्गो जाया जेरै जों सानफ्रोमबो थि टाइमाव ओंखाम जायो बे थि टाइमाव ओंखाम जायाब्ला जों गाव गावनि देहाखौ मोजां मोना फुङाव ओंखाम जानाया जुदि सानसे थानानै जुदि हरावल' बा मोनायावल' खनसेल' जायोब्ला मानसिनि देहाया मोजां जाया मेसिनफोर बायदि खामानि मावनो हाया बेखायनो मानसिया जि समाव जि टाइमाव ओंखाम ओंख्रि गासै नांगौ बेसादफोरखौ जानो हायो बाहायनो हायो बा बेखौ जाखांनानै हजम खालामनो हायो अब्ला बे मानसिनि देहाया गोग्गो थायो आरो गोग्गो जायोब्ला गासै खामानिखौबो आखाइ फोलावजोबनो हायो थिक बेबायदिनो मेसिनफोराबो बिसोरहाबो जाग्रा मुवा दङ बे जाग्रा मुवाखौ जुदि मेसिना मोनोब्ला बे मेसिना मोजां खामानि मावगोन जेरै मेसिनाव जोङो थाव बाहायो थाव गैयाब्ला मेसिना सोलिनो हाया थिक बेबायदिनो मानसिफोराबो जाग्रा आहार गैयाब्ला देहाखौ बाहायनो हाया बेखायनो मानसिनि जाग्रा मुवा जाग्रा आयदाखौ जाग्रा बिफांनि फिथाइ सामथाय जि नांगौ बेफोरखौ मोनोब्ला गावनि देहाया गोग्गो आरो मोजां जायो आरो गासैबो खामानियाव बेबायदि मानसिया खामानिखौ मावलांनो हागोन आखाइ फोलावनो हागोन जेरै रायलायनाय खामानि मावनाय लिरनाय फरायनायाव बेबायदियाव आवगायलांनो हागोन नाथाय बेफोरबायदि जाग्रा मुवाखौ मोनजोबाब्ला मानसिफोरा फरायनो हागोन हाब्लाबो बिनि देहाया गोग्गो जानाय नङा बियो सानसे बेलासेबाबो लोरबां जागोन लोरबां जायोबा बेहा गासै खामानियाव आखाइ फोलावनो हानाय नङा जायफोरा जाग्रा मुवाखौ मोजां मोनो जानो हायो देहाया बिसोरहा गोग्गो थायो नाथाय खायसे खायसे मानसिफोरा ओंखाम जाब्लाबो दंफां फिथाइ जाब्लाबो बिसोरनि देहाया मोजां नङा माने बिसोरहा हजम जानाय गोहो बोलोआ गैया अब्ला बिसोरबायदि सुबुङा गासैबो खामानियावहाय गोग्गोहै मावनो हाया खायसे खायसे मानसिफोरा ओंखाम जाबाय दै लोंबाय ना बेदर जाबाय आरो बिसोरो हजम खालामनो हाया जाय सुबुङा जुदि हजम खालामनो हायो गोग्गो जायो अब्ला बे गासै खामानिखौ मावफुंजोबनो हागोन जेरै खायसे खायसे सुबुंफोरा बेमारि जायो बे बेमारिफोरा गावसोरनि जाग्रा मुवाफोरखौ गासैखौबो जाजोबनो हाया अब्ला बिसोर सुबुंफोरा गासै खामानिखौ मावजोबनो हाया जायफोरानिकि बेमार जायाखै बिसोरहा गोग्गो बिसोरहा देहा दं बोलो दं बिसोरो जाग्रा मुवाखौ जानानै गासै खामानियावबो गावनि मावनो गोनां खामानिखौ मावनो हागोन आरो बिसोरो गोग्गो जागोन जायफ्रानिकि बोलो गैया बेमारिफोर बिस्रा दंफांनि फिथाइ सामथाय ओंखाम इसे जाब्लाबो बिसोरो गोग्गो देहा लानानै खामानिखौ मावनो हाया बेखायनो जायफोरानिकि गोग्गो देहा दङ बिस्रा गासै खामानियावबो फोलानो हाजोबो दावगानो हायो खामानि मावनो हायो नाथाय बेमारिफोरा बेबायदि हाया आरो खायसे खायसे सुबुंफोरा दंफांनि फिथाइ सामथाय मोनजाया बिसोरो ओंखामल' जानानै थायो अब्लाबो बिसोरो खामानिखौ मावनो हायो अब्लाबो बिसोरहा देहाया मोजां जायो मानोना बिसोरनि हजम खालामनो हानाय गोहो बोलोआ मोजां बेखायनो बिसोरबो खामानि मावनो हायो आरो खायसे खायसे मानसिफोरा सुबुंफोरा जाग्रा मुवाखौ मोनजोबाब्ला बिसोरनि देहाया मोजां जाया खामानि मावनो हानायाव बिसोरो गोहो बोलोखौ मोना जाय सुबुंहा जाग्रा फिथाइफोरखौ जाग्रा आहारफोरखौ मोजां समाव मोनजायो अब्ला बिसोरो गासै खामानियावबो आवगायनो हाजोबगोन जेरै सोरबा सोरबा सुबुंफोरा फरायनायाव लिरनायाव खामानि मावनायाव साइकेल सालायनायाव मटर सालायनायाव बिसोरो देहाखौ गोग्गो खालामनानै हायो जायफोरानिकि देहाया गोग्गो नङा मोजां नङा बिसोर बेबायदि खामानियाव जेब्लाबो आखाइ फोलावनो हानाया गोबां असुबिदा जायो हागोन बिसोरबो बिसोरहा माने देहाया स्ट्रं नङा गोग्गो नङा बेखायनो बिसोरो बेबायदि खामानियाव आखाइ फोलावनो हानाया खहा माने गोब्राब दा जोंहा जायफ्रानिकि सेंग्रा बैसोआव जात जांगिला बिसोरो गासै खामानिखौबो हागोन किन्तु बोरायफोरा बेबायदि खामानिखौ मावनो हाया बोरायफोरा माने बिस्रा बिसोरनि फांसन इन्जिनफोरा गोबां खम जालांबाय सेंग्रा बैसोआव बिसोरनि फांसन इन्जिनफोरा डेभलप जालाङो स्ट्रं जालाङो बिसोर बेखायनो बिसोरो हायै खामानिफोरखौ मावनो हाजोबो बिसोरहा माने बोलो दं गोहो दं बै समाव बिसोरो फरायनो हानायाबो गोहो दं हायै खामानिफोरखौ बिसोरो मावनो हायो जायफ्रानिकि बोराय जालांबाय बोरायबाय बिसोरो खामानिखौ मावनो हाया मानोना बिस्रा बिसोरनि जानाय आहारफोरा खम जालाङो बेवखायनो बिसोरो हा देहाखौ गोग्गो खालामनो हाया जायफ्रानिकि सेंग्रा बिसोरो माने जानाय आहारखौ थिक समावनो बिसोरो जानो हायो हजम खालामनो हायो बेखायनो बिसोरो खामानिफोरखोबो मावनो हानायाव गोहो बोलोखो मोनो जों बोरायफोरा गुबुन गुबुन सुबुंफोरा महिलानिफ्राय जा जेन्सनिफ्राय जा बेबायदियै जायफ्रानिकि बोरायबाय बुरैबाय बिसोरो खामानिखौ बारा आखाइ फोलावनो हाया सेंग्रा समनि बायदि सेंग्रा समावबो जि खामानिखौ मावब्ला उनावहाय बै सेंग्राया जुदि बिनि बयखआ दिनआ बारलांबाय थायोब्ला बिबो बोरायलांगोन बोरायलाङोबा बियो गासै खामानियाव आखाइ फोलावनो हानाय नंला दा जायफ्रानिकि सेंग्राफोर सेंग्रानि बादै सिख्लाफोर दङ आरो सेंग्रानि बादै खायसे खायसे बोरायफोराबो गोग्गो देहा दङ जायफ्रानिकि गोग्गो देहा दङ बिसोरो खामानिखौ मोजां मावफुंनो हायो नाथाय बोरायफोरा सेंग्राफोरनि बायदि हाया खायसे खायसे बोरायफोराबो सेंग्रानिख्रुइ गोबां खामानि मावनो हानाय गोहो बोलोआ दं बिसोरनि देहाया माने गोग्गो बेखायनो बिसोरो सेंग्राफोरबायदि खामानि मावनो हायो जायफ्रानिकि देहायाव दुरबल नुनायाव सेंग्रा किन्तु बिसोरो खामानिखौ गोग्गोमै मावनो हाया नुनायाव बोराय किन्तु बिस्रा देहा दङ किन्तु बिसोरो सेंग्राफोरनिख्रुइ खायसे बोराय मानसिफोरा गोबां खामानि मावनो हायो सेंग्राफोरा खायसे नुनायाव मोजां गोग्गो गुफुं नाथाय बिसोरहा बिसोरनि इन्जिना डायजेसन फांसना मोजां नङैखाय बिसोरो खामानिखौ मावनो हाया खायसे खायसे सेंग्राफोरा बेमार आजाराव गोग्लैबाय अपारेसन जाबाय बिसोरा देहाया फुंबाय बोराय मानसिनिखुरै सेंग्रानिखुरै फुंसिनबाय नाथाय बिसोरो गासै खामानिखो बिसोरो आखाइ फोलावनो हाया जायफ्रानिकि बेमार गोनां सेंग्राफोर बिसोरो नुनायावसो गुफुं किन्तु खामानिफोरखौ मावजोबनो हाया मानोना बिसोरो जानाय जाग्रा मुवाखो